आङो आंनि जिउयाव गोनांसिन आयदा सोलोंनाय होन्नानै बुङोब्ला आङो सोलोंना सोलोंथाइ लानानै रोंनाय मानो होन्नानै बुङोब्ला आङो आथिखालाव सोलोंथाइ लानानै गोबां सोलोंनो मोनबाय आरो सोलोंनो हाबाय जेरै जोंनि भारत हादराव मा मा जाथाय जागासिनो मा मा सोलिगासिनो आङो बेफोरखौ फरायनानै बुजिनो हाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गेदेमा सोर सोर सुबुंफोरा बिहोमा होलांनाय बेफोरखौ आङो मिन्थिनो हाबाय एन थारैनो आंनि सोलोंथाइ लानानै रोंनायानो आंनि जिउनि देरसिन गोनांथिसिन आयदा जायखौ आंनि आइ आफाया उन्दै समाव फरायनायाव गोबां हेफाजाब होबोदोंमोन बेनो आंनि गोनांसिन आइदा होननानै आङो बुंनो सानो मानोना सोलोंथाइ लानानै आङो आंनि जिउनि थांखि होसोनायावबो गोबां गोबां जौगाबोनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे आंनि थांना थानायावबो गोबां खस्थ' गैयैबायदि मोनसे लामा नुजाथिनाय नुजाथिबाय बेनो आंनि देरसिन आयदा होन्नानै आं बुंबाय